हलो मां पास्पोर्ट लाइ अप्लाइ कराए रही आहियां त मां कहिड़ो अहिड़ो एप डाऊनलोड करां जंहिं जे ज़रिए मूंखे आधार कार्ड जी कॉपी मां तव्हां खे मोकिले सघां त कृपया मूंखे इहो मेल करे ॿुधायो कि मां कहिड़ो एप डाऊनलोड कयां जंहिं सां मां तव्हां खे पंहिंजे आधार कार्ड जी कॉपी मोकिले सघां